प्रणाम प्रणाम बजियौ ठीक है अहाँ अपन बतैयौ हँ अहाँके रूम चाही मिल जाएत देखियौ सब रङ्गके रूम है बढ़िआँ रूम मिलत अहाँके तनी पैसा लागत बढ़िआँ मिलत नहि छत है अहाँके पी ओ पी मारल मिलत हँ ओहिमे पैसा लागत अहाँके तीन हजार रूपआ भाड़ा पङ्खा ओङ्खा सब लागल है आ बिजलीके व्यवस्था यऽ कहली अहाँके अहाँ बोर्ड ओर्ड सब है चार्जर आर लगा सकैत छियै आरामसँ मोबाइल चार्ज हो सकैए टाइल्स अभी तनी लागल है टाइल्स तनी बचल यऽ छओ हजार कहली तऽ खूब बढ़िआँ ए सी भी लागल है ने अहाँके अहाँके की बिचार है बजियौ अहाँ की कहैत छियै कतेक दिन अहाँ रहबै छओ दिन टेंथके एग्जाम है ओ छओ दिन रहबै तऽ अहाँके की कहब महिनाके छओ हजार भेल तऽ अहाँ दऽ देब छओ दिन दू सए कऽ रोज दऽ देबै एकदम रेट बढ़िआँ छै बुझलियै हँ अहाँके नियन आर लड़का आर होयत तऽ लऽ के आएब अहाँक कम सममे मिल जाएत बेड ओड मिलत एकदम सोफासेट बुझलियै हँ सोफासेट मिलत अहाँके ए सी ओसी सब लागल मिलत खाली लड़का लोग एगो नहि आबैत है उलपटाह ओ लोगके नहि लऽ के आएब बुझलियै हँ फैमिली जेना रहैत छियै ओना रहबै तऽ ठीक रहत तऽ अच्छा रहतै नहि आजकलके लड़का सब नहि देखैत छियै एकदम आबैत है कनी गैंगेस्टर टाइपके तऽ ओइसन लड़का सब पसंद नहि भगैयौ देब तब अहाँके मिल जाएत अहाँ लड़का सब बोलाके लऽ कऽ आबू बुझलियै आबू कहिआ आबैत छियै तब आबू अहाँके स्वागत हए